लोक खुला पानिमे नहाइके ले अथी हेलैके लेल लोक सुरक्षा करैके लेल जे बेसी बदनमे लोक कपड़ा नहि रखलक जे ओना लोक हेल जेतै डुबि जेतै कि कतौ भाइस जेतै तऽ लोक ओइसँ कमे कपड़ा देहमे राखलक जे हँ कोना हम नीक रहब कोना की करब नहि करब ओइके लेल बढ़िआँ जकाँ सुरक्षितसँ कपड़ा कम पहिनकऽ गेल जे बहता पानि छै केनाहु कपड़ा लटपटा जेतै चाहे साड़िये कि अथिये साये ब्लाउजे तऽ ओइसँ लोक कम कपड़ा रहल से साड़ी खोलि लेलक तऽ लोक ओनाहु अपन नहा सोना लै यऽ लोक केनाहु हेल कऽ चलि आबैए उपर ओना नहि तऽ कपड़ा रहल तऽ लटपटै गेल तऽ लोक डुबि गेल भाइस गेल मरि गेल भए गेल तऽ आब उपर भए जाइ छै लोकके बदनामी जे हे फल्लाँ चिल्लाँके बेटी पुतहु गेलै नहाइ लऽ एना भए गेलै ओना भए गेलै डुबि गेलै मरि गेलै तऽ भाइस गेलै तऽ एना नहाइ लऽ गेलै तैके दुआरे लोक कम कपड़ा पहिनै यऽ कम अथीमे अपन हेलल हेलकऽ डुबिकऽ खेलकऽ केनाहु लोक उपर भए गेल जे हँ एना एना नहेतै ओना करतै तऽ तै दुआरे लोक कमे कपड़ा पहिनकऽ बदनमे लोक उपर भए गेल